धनजीब कहल हूँ

नहि बड बढ़िआँ बात पुछलहुँ अइ आठ दश सालमे पूर्णियाके विकाश बड तेजीसँ भेलैए पूर्वके पूर्णिया आ आइ आठ दश सालक पूर्णियामे सबसँ पहिने पूर्वमे नाम छलै पूर्णियाके एकटा शार्टमे नहि कहै छै कोन चीजके लेल फेमस छी अहाँ कोनो शहरके बारेमे सब शहरके कोनो ने कोनो विशेषता छै नहि बिहार जङ्गलके लेल नहि पड़ल छै बिहार मने होइ छै घुमनाइ बी हार तऽ ई घुमैवला जगह रहै आ घुमैवला जगह एकर जे रहै मतलब इहो अहाँकेँ बुझल अइ की चाणक्यो एहिठाम भेल छथिन चन्दगुप्तो एहिठाम भेल छथिन तऽ सम्राट अशोको एहिठाम भेल छथिन बिक्रमशिला विश्वविद्यालय सेहो एहिठाम छलए तऽ ऐ सब लऽ कऽ एकर नाम बिहार आ बौद्ध आ जते धर्मके एकटा अहाँ नजर दौड़बियौ जे जते धर्मके प्रवर्तक छलखिन लगभग सबहक जन्म जे छनि से बिहारमे भेलनि आब लिअऽ जेना गुरु गोबिन्द सिंह तऽ ई सिक्खके तऽ ओ गुरु छथिन ईश्वर छथिन लेकिन हुनको जन्म एहिठाम भेल छनि पटना सिटीमे बुद्ध बिहार छै भगवान बुद्धके जन्म भेल छनि तऽ पूर्णियाके धरती जे छै सॉरी बिहारके धरती पूर्णियाके धरती तऽ रीच छैहे बिहारके धरती अत्यधिक हरेक मामलामे चाहे बौद्धिक होइ चाहे सामाजिक उथ्थान होइ हर चीजमे बिहारके अपन एकटा योगदान रहलैए आ एहिठाम पूरा विश्वक लोक शिक्षा ग्रहण करैके लेल एक समयमे आएल छथिओही सब कारणे एकर नाम बिहार पड़ल छै ई तऽ भेल बिहार आ पूर्णिया पूर्णियाके नाम छियै पूर्ण अरण्य तऽ पूर्ण अरण्यमे भेलै जे अरण्य मने जङ्गल होइ छै तऽ जङ्गल तऽछलै जेना अहाँकेँ एतए जगहो सबहक नाम जे पड़ल भेटत जेना छै एतऽ छै एकटा बाघमारा बाघमारा छै तऽ कहै छै ओहि सब एरिआमे से बाघके संख्या बेसी छलै राजा अंग्रेज सब बाघक शिकार करै लेल जाइ छला ओतए तँ ओकर नाम रही गेलै बाघमारा आब शहरोमे गिरजा चौक फोर्ड कम्पनी चौक तऽ फोर्ड जे छियै से जेना पहिल कार बनेने छै फोर्ड तऽ ओकरे नाम पर एतऽ ओकर एजेंसी खुजलै ई भेलै तऽ फोर्ड कम्पनी भए गेल गिरजा चौक अंग्रेज जे ओतऽ पूजा पाठ अपन करै लए जाइत छला गिरजा घरमे ओकरनाम भए गेलै गिरजा चौक तऽ विकाशके दृश्टिकोणसँ यदि प्राचीन समयमे देखल जाए तऽ प्राचीन समयमे पूर्णिया जे छै एशियाके लार्जेस्ट देश छै स्वतंत्रताके बादो से ई ऐठामक सबसँ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहलै जकरा अन्दरमे पूर्णिया कटिहार किशनगञ्ज वगैरह सहरसा वगैरह तऽ छलैहे ओकर अतिरिक्त ई साउथ निनाजपुर नार्थ निनाजपुर बर्धमान तक एकरा अधीन छलै एखनो जे जमीन सम्बन्धी कागज पत्तरके काज होइत छै तऽ बंगालके लोककेेँ जकर जकर जिला छलै मने बर्धमान तकके लोककेँ पूर्णिया आबए पड़ै छै विकसित ई चुकी अंग्रेजक पीरियडमे सेहो छलै आधुनिक कालमे आइसँ सात साल आठ सालके दरमिआन पहिने आधुनिक कालमे ई प्रसिद्ध भेलै कहै छलै जे पूर्णिया रिंच आ सिरिंचके रूपमे प्रसिद्ध छलै रिंच भेल गाड़ी घोड़ाके काज आ सिरिंच भेल चिकित्साके काज तऽ ई दुनू व्यवस्था एकर निक रहए दरभङ्गाके बाद एकरे निक रहए भागलपुर जेबामे लोककेँ कठिनाइ होइ भागलपुरमे छलै चिकित्सा सुविधा लेकिन कठिनाइ ई होइ ढंगा पर पुल नहि छलै वर्तमान शैक्षणिक डेवलोपमेन्ट एकर मे बहुत जादा भेलैए शहरके विकाशन सेहो बहुत जादा भेलैए शैक्षणिक विकाशमे जेना एकरा पूर्वमे ऐठाम मेडिकल कॉलेज नहि छलै इंजीनियरिंग कॉलेज नहि छलै नर्सिङ्ग कॉलेज नहि छलै विश्वविद्यालए जतए आएल रहथि ई सब सुशील जी हँ हँ हँ ठीक छै